आब हम कृषि सेवाके बारेमे बात करै छी तऽ कृषि सेवाके बारेमे दरभंगामे ई कहल छी ई कहै छी जे बाहरी जे होइ छै बाहरी खाद होइ छै बाहरी कोनो तरहके खाद होइ छै ओ दिन प्रतिदिन जे छै से हमरा अहाँके खेतके दिन प्रतिदिन उर्वरक क्षमताकेँ नष्ट केने जा रहल छै बाहरी बाहरी खाद होइ छै बेकार खाद होइ छै कोनो ओतेक काजक नहि होइ छै जे हमरा सभके संसाधनकेँ हमरा प्रकृतिके संसाधनकेँ दिन प्रतिदिन एकदम क्षति केने जा रहल छै हमरासभके एतय पशु पालन कयल जाइत कयल जाइत अछि पशु पालनके गोबरसँ गोबरसँ एतय जे छै से वर्मी कम्पोस्टसँ खाद बनै छै वर्मी कम्पोस्टसँ खाद बनै छै आओर ओ जे खेतमे उपयोग होइ छै तकरा उपयोगसँ पैदावार भी बहुत अच्छा दुगुना होइ छै आओर अपना माटिके जे छै से पैदावार क्षमता भी खतम नहि होइ छै बहुत नीक फसलके उपजाऊ होइ छै आओर प्रका प्राकृतिक संसाधन हमर बचल रहैए आ ओहिमे जे फसलके जे उगैत छै ओ फसलके अगर अहाँ अपनासभ यूज करै छी तऽ हमरा शरीरपर कोनो तरहके बुरा इफैक्ट नहि पड़ै छै आइ लोक जे छै से ज्यादा उपजके कारण जे छै से तरह तरह से जहरीला खाद खरीद कऽ लऽ आनै छथि जहरीला तरहके खाद कोनो कोनो पदार्थके यूज करै छथि जाहिसँ अपन मिट्टीके क्षमता जे छै से दिनोदिन खतम भेल जा रहल यए क्षय भेल जाइए एहिसँ अच्छा छै नीक जँका जे छै से गोबरके जमा कऽ कऽ ओहिमे नीक जँका केँचुआ उगायल जाइत छै आओर ओ जे खेतमे यूज होइ छै तऽ नीक पैदावार होइ छै बहुत नीक जँका पशुसँ आओर कई तरहके लाभ होइ छै अहाँकेँ हम बतबैले जा रहल छी जेना एम्हर जे दे अहाँ जेना शहरमे देख रहल छियै शहरमे तरह तरहके गाड़ीसभ चलैत अछि तरह तरहके गाड़ीसभ चलैत अछि आ पूरा वातावरणकेँ प्रदूषित कऽ दै छै आइ हमरा देखियौ दरभंगामे देखियौ मिथिलाञ्चलमे देखियौ एखनो भी बैलगाड़ीसँ एखनो भी पशु सँ एखनो यातायातके साधन एखन तक बनल जा बनल यए हालाँकि आब ई दिनोदिन जे छै से विलुप्त भऽ रहल यए आब एकटा देखैके मात्र रहि गेल हे लेकिन ई जे छै से हमरसभके जे छलै से ई संसाधन छलए हँ पर्यटन मतलब कतहु घूमैके संसाधन छलए हँ हर जगह घूमैके संसाधन छलए हँ ओहिके बाद हम बतबै छी जे पशुसँ जे आओर कई तरहके जे लाभ होइ छै एतय जे छै से पशुके जे छै से दोसर तरहके सीमेन सीमेनके यूज कए देल जाइए सीमेनके यूज केलासँ ई होइ छै जे मानि लिअ ओ उन्नत किस्मके जे छै से हमरा पशुके प्राप्ति नहि होइ छै आइओ हमरा समाजमे कहल जा रहल अछि जे जर्सी जे गाए होइए जर्सी गाएके पाँच लीटर दूध आ अपन देशी गाएके एक लीटर दूध दुनूके बराबर मापल गेलै हँ दुनूके बराबरमे एहि दुआरे मापल गेलै हँ किआकि जे अपन देशी गाए जे छै आ देशी जे साँड़के जे बच्चा होइए ओ ओकर दूधके जे छै से क्षमता किछु अलगे प्रकारके होइ छै आ एतय जे छै से आ ओ दिनोदिन ई खतम भऽ रहल यए दिनोदिन लोक जे छै से सुविधाभोगी भऽ रहल छथि सीमेन लगा दैत छथिन आओर केहनो तरहके आ ओ बच्चा जे होइ छै से नहिए ओहन खेतमे परिश्रम कऽ पबै छै आ नहिए ओहन कतहु किछु अच्छा किछु कऽ पबै छै एहि दुआरे अपन संसाधनकेँ अपन अथि विरासतकेँ बचा कऽ राखी एतय जे छै से मछली पालनके अच्छा ब बाजार छै मछली पालनके मछली पालनके उद्देश्यसँ भी कई आदमी समृद्ध छथि मछली पालनके कयल जा रहल छै आ सरकार किछु एहिपर अनुदानो दै छथिन जे ठीक छै बढ़िआँ छै मछली ओकर अथी कऽ कऽ बहुत दोसरो जगह सप्लाइ होइ छै आ ओहिनाओ हमरासभके दरभंगाके मिथिलाञ्चलके मछली बहुत ज्यादा नामी यए बहुत ज्यादा सुन्दर यए